भारतमे सबके चाय बहुत पसन्द छै चाय बहुत पसन्द छै चाय बनाबयके लेल दूध वाला चाय बनाबयके लेल सबसे पहिने गरम पानि देइ छै गरम भए गेलै पानि तहन पत्ती दए दै छियै पत्ती खौलयलाके बाद तहन दूध दिऔ हल्का चीनी दिऔ इलाइची दए दिऔ अदरख दए दिऔ तऽ से चाय बढ़िऑं बनै छै बहुत लोकके पसन्द होइ छै आ सबके पसन्द होइ छै आर बहुत के से चीनी मीठ कम पसन्द होइ छै केओ बिना मिठोके चाय पियै छै बिना मिठोके चाय पहिने चीनी नहि दए कऽ गरम पानी दए कऽ ओहिना कए कऽ उबालु दूधमे जादा दए कऽ बनाबु इलाइची दए कऽ सब देबे करिऔ लेकिन अहाँ से चीनी नहि दिऔ तेना पियै छथि तऽ बहुत गोटा ई छै जे से लेमन टी पियै छथि चाय तऽ लेमन टी चाय बनबऽ के लेल गरम पानी खौलाय लिऔ हल्का पत्ती दिऔ एहिमे नेबो दए दिऔ ओहिमे हल्का नीमक दए दिऔ तऽ आर टेस्टी बनै छै बहुत एहन पियै छथि बहुत ई छनि जे नहि नीमक दै छथि बिना नीमकोके चाय पियै छथि जादा चीनी दए कऽ आर जे छै सब पसन्दसँ अपना अपना पसन्दसँ सब रङ्गके चाय जेना बनै छै जकरा जे रुचि आबै छै ओहि तरीका से ओ चाय बनबै छी आ ओहि तरीका से सब पियै छथि सबके अपन अपन पसन्द रहै छनि